इस्कूल में मुंहिंजो मनपसंदि सब्जैक्ट सिंधी हूंदो हुओ मां सिंधी मिडियम में हुयुमि त मूंखे सिंधी पढ़ण वणंदी हुई सिंधी टीचर ॾाढो सुठो समुझाईंदी हुई जंहिंजी शिक्षा मूंखे अॼु बि यादि आहे